जी हाँ मेरे पसंदीदा लेखक हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम उनकी दो पुस्तकें मुझे अत्यंत पसंद है पहली पुस्तक अग्नि की उड़ान और दूसरी पुस्तक आपका भविष्य आपके हाथ में पहेली पुस्तक में डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने कुछ मिसाइलों का वर्णन किया है जैसे अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल और नाग दूसरी पुस्तक में डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने लक्ष्य निर्धारण के बारे में बताया है ये पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उत्तम है अगर मैं बात करूँ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बारे में तो उनका बचपन बड़े संघर्षों में बीता परंतु उन्होंने पूरा जीवन सच्चाई के साथ व्यतीत किया वहीं कुछ खूबियाँ उनके लेखन में देखने को भी मिलती हैं उनके लेखन में सच्चाई गहराई और उनके संघर्ष के जीवन की एक छवि देखने को मिलती है लेखन की बात करूँ तो वही व्यक्ति का लेखन मुझे पसंद आएगा जिसकी लेखनी में सच्चाई और गहराई होगी